जोङो हिन्जावफ्रा ना हमनायाव ना सारनायाव माबोरै हेफाजाब होनो हौवाफोरजों जों हेफाजाब होयो दैमायाव सारहैनायाव हौवाफ्रा थेनानै होयो ओमफ्राय हिन्जावफ्रा जेखाइ खबाय थोरसि बायदि बायदि लांनानै जों हौवाफोरजों हेफाजाब होयो जोंहा जोंहा नाथाय लैथोआव जों हाबनो हाया हमनो हाया नाखौ मानो होमबा लैथोआव बिसिबांबा गोथौ दै हाब्रु हाबो आरो दैया गोथौ दै गोथौनि जुनावनो जोङो हाबनो हाया लैथोआव जोङो दै फिसा फिसौ जायगायाव हौवाफोरजों हेफाजाबा होयो जेखाइ खबाय लानानै थोरसि गामला थुरसु लानानै जोङो हौवाफोरजों सारफायो हौवाफ्रा आलि खोना होयो दैखौ थेना होयो जोङो सारो हमो नाखौ हमगोन नाथायबा जों लैथो गेजेराव जों हाबनो हाया बाव हौवाफ्रासो हाबनानै सारनो हायो जेजों बे हौवाफ्रा हौवानि फिसाखाय हाब्रु हाब्लाबो हौवाफ्रा हाबनानै सारनो हायो बे लैथो गेजेराव बिसिबांबा गोथौ दैयाव हिन्जावफ्रा माब्रै हाबनाय हिन्जावफ्रा हाबनो हानाय जेबो बोलो गैया बे लैथोआ दैया गोथौ आरो हाब्रु बेहेर बारि हाबो आथिङाव बिसिबा गोथौ जायो बिनिखायनो जों लैथो गेजेराव हाबा लासेनो दस्रा दैमाफ्राव जोंनि हौवाफ्रा बान्दो खोना होयो आरो आलि थेना होयो जों बाव थांनानै हौवाफोरजों हेफाजाब खालामो ना सारनायाव आरो ना हमनायाव थो थोरसि लांनानै गामला लांनानै बा जेखाइ खबाय लांनानै जोङो बेयावनो हौवाफोरजों हेफाजाब हैयो नाथाय जोङो लैथो गेजेराव हाबनानै नाखौ हमनो हाया माब्रै हमनो हानाय बे लैथोआ जाबाय बिसिबांबा गुवार बिसिबांबा गोथौ बिनिखायनो जों होन्जावफ्रा बे लैथो गेजेराव हाबनानै हमनो हाया नाखौ जोङो फिसा फिसौ दैमा गेथफ्रावसो जेखाइ खबाय लानानै थोरसि बायदि बायदि लानानै जोङो थेखन थेखान ना सारनायावसो जों हेफाजाब होनो हायो हौवाफोरजों नङाबा जोङो लैथो गेजेराव बा जों होन्जावफ्रा हाबनानै हमनो हाया बे लैथो गेजेरनि नाखौ गासिब्बो हमनो हानाय बोलो गोनांफ्रानो हौवाफोरनिसोखाय हौवाफ्रा गोथौब्लाबो गुवारब्लाबो हाबसोमबायनानै हमनो हानाय आरो सारनो हानाय हौवाफोरनाव खम'था दं नाथाय हिन्जावफोरनियाव नङा हिन्जावफ्रा गोदोगोन आरो आथिङा हाब्रु हाब्बा सिखांख'नो हाया जागोन बिनिखायनो जोङो लैथो गेजेराव नाखौ हमनो हाया बे लैथो गेजेराव हाबनानै हमनो हानाया हौवाफोरसो हौवाफ्रासो हायो हौवाफ्रा जे लानानै बे लैथो गेजेराव गुवार लैथोआव हाबनानै जेजों नाखौ सारो बे जेजों सारब्लासो बे लैथो गेजेरनि नाखौ मोनो नाथायबा हिन्जावफ्रा जेखाइ खबाय लानानै बे गोथौ लैथोआव हाबनानै जों हमनोबो हाया आरो सोरनोबो हाया